फ़ड़ एक लोक कला है जिस में भोपे फ़ड़ को लकड़ी पर लपेट कर गाँव गाँव में जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्ता वाद्यंत्र की धुन पर नृत्य करते हुए और गीत गाते हुए अपने लोक नाटे गायन वादन मौखिक साहित्य चित्रकला और लोक का दर्शन कराते हैं और यह एक अनोठा संघम है